व्याकरण हो खूब एक डीप विशय आसा आनी आमकां दिसता की आमी उलयता उलयता आमी सारके उलयता पूण पळोवपाक गेल्यार की खूब आमच्यो चुको आसतात टॅकनिकली पळोवपाक गेल्यार खूब कितें चुकीचें उलयता तर एक जो मनीस जाणें व्याकरणाचो पूर्णपणी अभ्यास केला तितुंतलें लिंग तितुंतले ज्यो बारीक बारीक गजाली आसात तांचो ताणी अभ्यास केला असो जर मनीस आसा जाल्यारूच त्यो तो व्याकरण दृश्ट्या सगळो सरळ सारकें उलोवंक शकता बरोवंक शकता